तुस मिगी अपने बारै च मिगी एह् दस्सो कि तुस जिसलै सैर गाह् जंदे जां तुस घुम्मने गी' जंदे 'केह् चीजां अच्छियां लगदियां तु'सेंगी होर ओह् कि अच्छियां लगदियां तुस उं'दे आस्तै इन्ने गै मतलब अकर्शित होई जंदे केह् बड़ी अच्छी चीज ऐ तुस उत्थुआं केह् सिखदे और उ'नें ब्यूटीफुल जां इंग्लिश बिच्च अस इंग्लिश बिच्च इ'यां ब्यूटीफुल आखदे खुबसूरत चीजां तुसेंगी ओह् आकर्शित करदियां अपनी तरफा एह्सियां जेह्ड़ियां जगह् दस्सो मिगी जेह्कियां बहुत अच्छियां लगदियां जि'यां साढ़े जम्मू कश्मीर च बहुत सारियां न तुसेंगी कोई चुनिंदा जेह्ड़ियां तुसेंगी अच्छियां लगदियां ओह् तुस मिगी अपना जेह्का थोहाड़ा घुमने दा जिन्ना बी तुस जिने घुमे दे जिन्नियां जगह घुम्मी दियां उं'दे बारै च दस्सो मिगी सब तो अच्छी जेह्ड़ा एक्सपीरियंस रेहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होर ओदे बारै च दस्सो मिगी ते जियां केह् में घुम्मने दा बड़ा गै जैदा शौक रक्खना निक्के होंदे दा गै ते एह् जेह्ड़े घुम्मने दा मौका मिगी स्कूल लाइफ बिच्चा गै शुरू होई आ हा जिसलै में अठमीं क्लासै च हा मिगी इक नेशनल लाने दा मौका थोएआ स्पोर्ट मतलब गेमें च ते मिगी जाने दा मौका थहोएआ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में गेआ खो खो खेढने आस्तै ते ओह् मेरे आस्तै पैह्ला एक्सपीरियंस हा घुम्मने दा कि पैह्ल असें जि'यां मिडल क्लास फैमिली गी घुम्मने दा मौका थहोंदा नेई हा कदें अपनी स्टेट अपना राज्य बी नेई हा टप्पेआ असें आवा उसलै जिसलै मिगी मौका थोएआ मिगी बड़ा शैल लगेआ आंध्र प्रदेश में जिसलै गेआ उत्थैं दे लोक किश होर गै स्हाबै दे कि साढ़े जम्मू दे लोक किश बी समझ नीं आई शुरू शुरू बड़ा मुश्कल लग्गेआ पर आस्ता आस्ता करियै असें उत्थूं सिक्खेआ नुहाड़े बाद फ्ही जिसलै में घरै गी बापस आया नुहाड़े बाद जेह्लै में अपने दूए स्कूल गेआ हाई स्कू्ल गेआ बोआएज हाई स्कैंडरी स्कूल पुज्जेआ जिसलै में एन सी सी रक्खी नुहाड़े बाद फ्ही जेह्लै में ब्योआएज हाई स्कैंडरी स्कूल पुज्जेआ उत्थै में जिसलै एन सी सी रखी एन सी सी च केह् होंदा कि कैंप बगैरा लगदे रौहंदे ते मेरा कैंप लग्गेआ जेह्ड़ा नगरोटा साढ़े जम्मू दा गै इक शैह्र ऐ ग्रांऽ थोहड़ा उत्थै कैंप लग्गेआ उस कैंप बिच्च जिसलै गे उस कैंप बिच्च जिसलै गे उत्थै जिसलै सखाया असेंगी पूरा आर्मी दे बारै च सत्त दिन ओवर ट्रेनिंग चली जोह्लै अठमां दिन हा असें गी उ'नें घुमाने गी लेता ते आर्मी एरिया हा इक उत्थै बड़ी हाईट उप्पर उत्थै असेंगी पूरा जेह्का एरिया लभदा हा इन्नी शैल जगह् असेंगी लेता बड़ा शैल एक्सपीरियंस हा साढ़ी लाईफ दा नुहाड़े बाद जिसलै में कालेज बिच आया कालेज बिच मेरा कैंप लग्गेआ इक कलकत्ता कैंप लग्गेआ कलकत्ता बड़ी दूर ऐ सुनियै गै मिगी डर लगी जंदा मेरा नांऽ आया कलकत्ता बिच्च फ्ही जाना पेआ हा इन्ना शैल मौका थोह्आ हा में गेआ कलकत्ता दो दिन लग्गे ट्रेना च दो दिन ते दो रातां लग्गियां ट्रेना च जेह्लै उत्थै पुज्जे उत्थुआं दा म्हौल जेह्का ओह् टोटली पूरा चेंज उत्थूं दे लोक ओह् दिक्खने गी होर स्हाबै दे ते साढ़े जम्मू दे किश होर स्हाबै दे उं'दी जेह्की भाशा ओह् भलेंआं मतलब कि समझ नीं आवै बड़ा मुश्कल होएआ उत्थै पर जिसलै उत्थै त्रै दिन रेह् अस उं'दे लोकें कन्नै बड़ी गै शैल बनी जि'यां साढ़े जम्मू दे लोक न ओह् बी उ'ऐ नेह् न गल्ल ही सारी समझने दी जिसलै अस उं'दे कन्नै रेह बैठे उं'दी भाशा सिक्खी उ'नेंगी अपनी सखाई इक बड़ा गै अचछा म्हौल बनाएआ असें फ्ही उत्थै साढ़ा दस दिन दा कैंम्प हा उत्थै अस बड़ा घुम्मे बड़ा फिरे नुहाड़े बाद फिर असें गी लेता उ'नें समुद्र दे कंढै लेई गे असेंगी ओह् इक दिन रक्खे दा हा कि समुंद्र दे कंढै उत्थै लेई गेअसेंगी उत्थै पैह्लें जिसलै समुंद्र गी दिक्खेआ ओह् दिन बहुत गै बहुत खास रेहा साढ़े आस्तै कि जे समुंद्र साढ़े नेह् बंदे नै दिक्खना बड़ा मुश्कल ऐ उत्थै कलकत्ता जाना सोचेदा गै नेई हा कदें असेंगी जिसलै बीच पर लेता जिसलै अस समुंद्रै दे कंढे पर लेता बड़ा पसंद आई ओह् चीज ते उत्थै जेह्ड़े कन्नै गै पाइन ऐपल बेचने आह्ले पाइन ऐपल जिसलै पीता असें बहुत गै शैल लग्गेआ नुहाड़े बाद गल्ल करचै अपने जम्मू कश्मीर दी साढ़े जम्मू कश्मीर जेह्का इसी आखेआ जंदा कि घुम्मने फिरने आह्ली जगह दूरा दूरा लोक पूरे देश पूरे देश केह् वर्ल्ड दे लोक इत्थै औंदे जम्मू ते राजा हा उन्नै आखेआ हा कि जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू कश्मीर ऐ ओह् स्वर्ग जन ऐ एह् दूआ स्वर्ग ऐ ते एह् गल्ल सच्ची ऐ कि जे इत्थै जेह्ड़ी बादियां न जेह्ड़े नजारे न ओह् बक्खरे गै न साढ़े जम्मू कश्मीर दी गल्ल कीती जा ते साढ़ा जि'यां मानसर होइया मानसर जेह्ड़ा बंदा जा बार बार जाने गी मन करदा क्योंकि ओह् जेह्की झील ऐ एह्डी' एह्डी बड़ी झील ऐ ओह्दे इक गोल चक्कर लाना होंदा जाइयै बंदा ओह् चककर लाने गी इन्ना मजा आंदा कि उस चक्कर दे दौरान इन्नी इन्नी शैल शैल मतलब कि लोक समान भेचने आह्ले लोक बैठे दे होंदे किश गाना गाने आह्ले बैठे दे होंदे उत्थै मछलियें गी अस आटा दिन्ने होन्ने जिसलै मछलियां गी हत्थ लाने होने ओह् बड़ा मतलब इक दिलै गी सकून दिंदा मानसर होई इक जगह् नुहाड़े बाद आई गे अस पत्नीटाप पत्नीटाप जेह्ड़ी साढ़े उधमपूर डिस्टिक ऐ जम्मू कश्मीर दी उत्थूं दी बड़ी मश्हूर जगह् ऐ पत्नीटाप उत्थै साढ़े जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दा रैबिन्यू जि'यां जेह्ड़ी जी डी पी ओह् मैक्सीमम ऐ इनें थाह्रें परा गै औंदी हुन पत्नीटाप दा गै औंदी ठंडू दे दिनै बहुत लोक होंदे उत्थै जेह्ड़े इस चीजै दा फायदा चुकदे लोक उत्थै ठंडू दे दिनै लोक उत्थै मक्कां बेचदे लोक उत्थै ऐसियां चीजां बेचदे जेह्ड़ियां ठंडू दे दिनै बिकदियां उत्थै उ'नेंगी बड़ा फायदा होंदा जिसलै में पत्नीटाप पैह्ली बारी गेआ उत्थै इन्ना शैल मौसम दिक्खियै मेरा मन करदा कि में इत्थै गै र'वां ते बहुत शैल जगह् नुहाड़े बाद थोहड़ा होर उप्पर चली जाह्चै ते उत्थै अस पुज्जी जन्ने अपना सनासर सनासर जेह्ड़ा ऐ ओह् पत्नीटाप कोला उत्थै बी ऐ झील पर ओह् दा जेह्ड़ा टैंपरेचर ऐ ओह् पत्नीटाप कोल थोह्ड़ा हाई ऐ लगदा ते उत्थै बी अस गे बड़ा मजा आएआ खु'ल्ले दब्बड़ मतलब उत्थै अस जिसलै पुज्जे असें खेढना शुरु कीता इक निक्के होंदी होंदी ही बन्ना फड़काई खेढदे हे अस चार बंदें नस्सना इक बंदे ने फकड़ना ओह् उत्थै खेढेआ असें बड़ा शैल लग्गेआ ते नुहाड़े बाद अपने गै जम्मू कश्मीर दी बड़ी गै मश्हूर जगह् ऐ सिरीनगर में कदें गेदा नेई ऐ सिरिनगर पर नुहाड़े बारै में बड़ा किश सुनने दा ते उत्थै जाने दा बड़ा मन ऐ सुने दा कि उत्थै बड़ी बड़ी झीलां न जेह्ड़े पराने साढ़े राजा होंदे हे राजा गुलाब सिंह बगैरा उंदा उत्थै बड़ा आना जाना रौह्दा हा ते उत्थै जाने दा इक मान ऐ जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा कश्मीर ऐ कश्मीर दी बादियें दे बारै तुस कताबें च बी पढ़ने होने कश्मीर जेह्ड़ा साढ़ा बहु्त ही जैदा घुम्मने फिरने आह्ली जगह ऐ बस मेरा इ'यै इक अपने लाइफ दा ड्रीम ऐ कि में उत्थै इक बारी कश्मीर च जरूर जाना जरूर जाना